بچوں كے لیے ڈرائنگ یا پینٹنگ جو ہے بچپن سے ہی شروع كر دینی چاہیے اگر ہم بات كریں جو طالبِ علم ہے فسٹ یا سیكنڈ كلاس كا تو ہلكی سی تھوڑی بہت سیمپل سی ڈرائنگ اُن كے لیے مہییّا ہونی چاہیے اور جیسے جیسے اُن كے درجات بُنلد ہوتے جائیں آگے كے درجے میں وہ پہنچتے جائیں تو اُس كے ہی مناسب طور پر جو اُن كی عمر كے حساب سے صحیح ہو وہ پینٹنگ وہ ڈرائنگ كو ایسے ایسے آگے بڑھاتے چلے جانا چاہیے اُس کی كامپیك لسٹ کامپلیکسیسٹی تھوڑی بڑھتی چلی جائے اُن كے عمر كے اكارڈنگ كیونكہ بچپن سے ہی جب آپ بچے كو كوئی چیز سكھاتے ہیں تبھی جا كر وہ ہُنر اُس كے اندر پیدا ہوتا ہے وہ انٹرسٹ اُس كے اندر ڈیولپ ہوتا ہے اور وہ چیزوں کو كچھ سمجھتا ہے اور اِسی كے ذریعے سے جن لوگوں كا انٹرسٹ زیادہ ہوتا ہے وہ آگے بچپن سے ہی كیونكہ ہر چیز كا جو تعمیر ہوتی ہے تعمیری عمر جو ہوتی ہے وہ بچپن سے ہوتی ہے آپ كسی كے اندر كوئی ہُنر كی تعمیر كرنے چاہ رہے ہیں تو آپ كو بچپن سے اُن چیزوں سے اُس کو روبرو كرانا پڑے گا اِس لیے یہ سب چیزیں بچپن سے ہی ڈالنی چاہیے اور درجات كے حساب سے اُن کی كامپلكسیسٹی بڑھا دینی چاہیے تاكہ آگے بڑھ كر وہ پینٹنگ میں رجحان لے سكیں چیزوں كو اچھے سے اِس فَن كو اپنے اندر اور دوسرے تک پہنچا سكیں